बम्बई गए थे वहाँ घूमने गए हम जीवदानी मंदिर में वहाँ अत मूर्ति हमको बहुत अच्छी लगी हम बहुत इंजॉय किए बहुत खाए पीए बहुत घूमे टहरे फिर वहाँ से बंबा देवी गए बंबा देवी हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ हम वहाँ भी घूमे टहरे वहाँ भी इंजॉय किए और आने का मन नहीं कर रहा था फिर जीवदानी मंदिर गए वहाँ भी वहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी लगी हमको वहाँ भी घूम घूमे टहरे हरे रामा हरे किष्णा मंदिर गए वहाँ तो बहुत अच्छा लगा वहाँ तो और अच्छा लगा हमको वहाँ भी घूमे टहरे खाए पीए वहाँ भी इंजॉय किए आने का दिल नहीं कर रहा था फिर हम नहाने गए थे इलाहाबाद वहाँ हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रही थी हम लोग बहुत परेशान हुए यहाँ ट्रेन मिलते मिलते पाँच बज गया औ फिर हम लोग सोची घर पर कैसे पहुँचेंगे बहुत लेट हो जाएगा फिर आए यहाँ जंघई जंघई बस उतारी सात बजे सात बजे यहाँ जंघई का रोड बहुत खराब था बस भी बहुत धीरे धीरे आ रही थी टूटी फूटी थी शीट भी टूटा था फिर यहाँ ले कर आई बस कइसो धीरे धीरे यहाँ उतारी रोड पर शाम को सात बजे यहाँ बंद दगदीसपुर उतारी फिर वहाँ से हम लोग रात में पैदल डोल कर आए अपने घर पर